हमरा सबके गैस अभी नहि एलै हँ चूल्हे उल्हे पर खाना उना बनबै छियै गरीब आदमी छियै आब गैस उस चले लगलै ओहि पर बनै छै खाना उना के अभी बस हर रंग के प्रकार बनै छै तऽ कभी हो गेल तऽ गैसो पर बना लेली कभी चूल्हो पर बना लेली एसन मजबूरी अबै छै महँगाई के जमाना हो गेलै तऽ हमसब चूल्हा उल्हा पर भी बना लेली कभी जरना उरना तोड़ के ला देली ओहिसब पर ओहिसब पर बनेली हमसब गरीबी स्थिति है हमर सबके समझ से बाहर है गरीबी स्थिति के जगह जे हमरा सबके समझ मे नहि अबैया की हमसब करू तऽ करू की कभी खाना बनेली कभी किछो कैली कभी किछो कैली कभी कोइ समय मे आयल तऽ कभी कुछ कऽ लेली कभी हो गेल तऽ किछो कऽ लेली कभी खाना बनेलक तऽ कभी गैसो पर बना लेलक कभी खाना बनैल तऽ कभी कोइ चीज पर खाना बना लेलक समझ से बाहर रहै छै हमर सभक कभी हो गेल तऽ आगे पर घूरे उरे पर धऽके किछु कोइ चीज पका के खा लेली अपन आराम से कभी कोइ चीज किछो कऽ लेली कभी हो गेल तऽ सिलेंडर उलेंडर पर भरा के लेली मजदूरी आदमी जब भरा के लयली तब बना के खयली आराम से नहि होल तऽ जरना काठी तोड़ तार के लयली तब बनेली खयली अपन सब किछु आराम से पूरे फैमिली जिंदगी गुजारली अपन ओहि जगह पर रहि के की करू हमर सबके कभी हो गेल तऽ चूल्हा पर बना लेली कभी हो गेल चूल्ही चौका सब पे बना लेली पबनी त्यौहार मे भी चूल्हिए चौका चलै छै हमरा सबके हमरा सबके एसन गंभीर स्थिति है की हमरा सबके समझ से बाहर है की हमसब करियै तऽ की करियै ओहि लेके अभी मजदूर आदमी दू रूपैआ कमाय बला सिलेंडर पास भराबे के लेल पैसा नहि है हमरा सबके ओहि लैके हमसब चूल्हा पर कऽ लेली जरना उरना तोरि के लैली ओहि चीज सब पर कऽ के अनेको रंग के चीज बनाके खयली आराम से ओहिके बाद ओहि पे जिंदगी गुजारा कयली हँ